हैलो सनैरे दी दकान परा बोल्ला ने में यरो कुड़िये आस्तै थोहड़े नेह् बंधे बनाने हे हां ते इक बनाना बालू हां ते कन्नै टाप्स बनाने हां ते हत्थें बनानियां मरीदियां हां ते इक मुर्की बनाई ओड़ेओ हां ते पैरें छल्लियां बनाई ओड़ेओ कन्नै पंजेबां बनाई ओड़ेओ हां ते तुस मिकी इन्नियें चीजें दा दस्सो के केह् रेट ऐ किन्ने पैसे लगङन बुंजा ज्हार ऐ हांजी तुस फोटू भेजगे कुड़िये दस्सने वास्तै जां कुड़ी आह्नने पौग किन्ने पैसे लग्गी जागङ दो लक्ख रपेआ घट करो थोह्ड़े बड़े जैदा लाए तुसें अच्छा कोह्के बारें औगे ठीक ऐ कोह्का ठीक रौंह्दा बार बंधे तुस आपूं सनैर ओ तुसें पता सारे जां ऐतबार ठीक रौह्ग चलो ठीक ऐ ऐतबार ए ए ठीक ऐ फ्ही